हैलो मम्मी केह् हाल ऐ ते ठीक मड़ो में कल्ल ना कल्ल टीका लोआने गी गेदी ही इद्धर ते पैह्लें फोन आपूं करदे कि आं टीका लग्गना ते गेई ते नां गै कुड़ियै गी टीका लग्गेआ इन्नी घुप्पा र गेई ते मेरा पूरा टाईम वेस्ट होआ मड़ो डॉक्टरानी आई निं ऐ ते ना गै ड्रॉप्स पेआ ते ना कोई फेस्लिटी ऐ ते ना गै कम्पपलेन करनी पौनी ऐ डॉक्टर निं बैठदी ऐ अं पैह्लें फोन करी करी सद्दे ते पिच्छुआं इक्क बी डॉक्टर निं बैठे दा होंदा ते इन्नी गर्मी इन्नी गर्मी बिच लेइयै आवेओ हून बोलदे अगले बुधवार गै लग्गना अं आहो ठीक ऐ फिर तां